ہمارے گاؤں میں ایک دکان ہے جہاں ہر چیز اویلیبل ہے جیسے آپ دال لے لو چینی لے لو چنا لے لو اور صابن لے لو سرف لے لو پیکیٹ وغیرہ لے لو میوے لے لو اخروٹ لے لو جو بھی چاہو آپ کو وہاں مل سکتا ہے اور پلس کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پیمینٹ بھی میں کر دیتی ہوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو پیسا دے دیتے ہیں کبھی کبھی بعد میں دے دیتے ہیں تو ادھار بھی اچھے سے مل جاتا ہے اور ان کی دکانوں میں چیز اچھی ہوتی ہے کوالیٹی چیز کو کوانٹیٹی بھی زیادہ ہوتی ہے چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں صاف ستھری ہوتی ہے چاول بھی بہت صاف ستھرے ہوتے ہیں آٹے بھی بہت اچھا ہوتا ہے دال ہر طرح کی دال ہوتی ہے جیسے ارہر کی ہوگئی ماس ہو گیا مسور کی دال ہوگئی چنے کی ہوگئی کھڑے ارد کی ہوگئی ارد کی دال ہوگئی ساری دالیں مل کے اور سب صاف ستھری دالیں ہوتی ہیں اتنی اچھی دال ہوتی ہے ہم تو اسی کی دکان سے ہی لینا پسند کرتے ہیں ان کی دکان اتنی صاف ستھری ہوتی ہے اور ہر انسان آتا ہے اس کی دکان پہ بہت بھیڑ ہوتی ہے ان کی دکان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اچھا سے اچھا سامان ملتا ہے کم سے کم بجٹ میں مل جاتا ہے کبھی پیسے ہوتے ہیں تو دیتی ہوں کبھی بعد میں دے دیتی ہوں